हम जे अहाँकेँ कहने छलहुँ हमरा पतापर डिलीवरी करय लेल तऽअहाँ दोसर जगह दऽ देलियै अपन गलतीकेँ सुधारू आ हमरा फेरसँ डिलीवरी करू